ہمارے یہاں سب سے مشہور تقریب ولیمہ ہے جس میں تمام لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور خوب مزے اڑاتے ہیں تفریح کرتے ہیں اور کھانا پینا کرتے ہیں ایک سے ایک ڈش تیار کی جاتی ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں